सिंधी जात जीअं अलॻि अलॻि तरीक़े जी थींदी आहिनि जीअं सिंधी पंजाबी हूंदा आहिनि उहे बि थोरा थोरा सिंध वांॻुरु लगंदा आहिनि ऐं कछी सिंधी उनजी बि ॻाल्हाइण खाइण जो तरिक़ो असां सिंधियुनि वांॻुरु ई हूंदो आहे इन करे असां जल्दी ई पाण खे गॾुजी वेंदा आहियूं ऐं किथे बि मिलण झुलण हूंदो आहे त असां पाण खे तकिड़ो ई सुञाणे सघंदा आहियूं ॿई तू सिंधी आहे तू सिंधी पंजाबी आहे या गुजराती असांजो खाधो बि लॻभॻि लॻभॻि सेम आहे ॻाल्हाइण जो तरीक़ो उथण वेहण ऐं कपिड़े लटे जो बि तरीक़ो लॻभॻि लॻभॻि सागो आहे असां सिंधी बि हर जॻह अंध पंहिंजी पेंजी छाप छॾिंदा आहियूं जल्दी ई हिरी मिरी वेंदा आहियूं ऐं को बि धर्म हुजे जात हुजे पंहिंजो ही सिंध सम्झी करे हिली मिली वेंदा आहियूं